हमारे पा ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह हैं बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं हम ग्रहों से ले कर आकाश गंगाओं और उससे आगे विभिन्न पैमानों पर खगोलीय पिंडों और घटनाओं के गुणों का व्यवहार का दिन इस प्रकार कर सकते हैं कि आका ग्रह जो ब्रह्मांड मे बहुत सारे ग्रह हैं और एक कई हज़ार ग्रहों को ले कर करोड़ों ग्रहों को ले कर एक आकाश गंगा बनती है आकाश गंगाएं भी इतनी अत्याधिक तादात में है ब्रह्मांड में कि जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते पृथ्वी से हज़ारों हज़ार गुणा बड़े ग्रह हैं उन ग्रहों से मिल कर बहुत बड़ी आकाश गंगा बनी है ऐसी ही बहुत सारी हज़ारों बल्कि करोड़ों आकाश गंगाएं इस ब्रह्मांड में हैं और इस ब्रह्मांड में खगोलीय पिंड घटनाएं अलग अलग व्यवहार है बहुत से गर्म हैं ठंडे है जहाँ पर सु कोई प्रकाश नहीं है बिल्कुल अंधकार है इस तरह के बहुत सारे ग्रह है और इनके अध्ययन को परमाणु वैज्ञानिक रूप से इस सब पर बहुत अध्ययन किया जा रहा है जो कि बहुत ही सराहनीय है